अब कहीं भी जाते हैं बाइक से ज़्यादा से ज़्यादा दूर पटना जा रहे हैं रास्ता में फिर चाय हुआ पीना वहाँ पर चाय पीते हैं उसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाना पड़ता है तो कभी कभी बाइक पंचर हो जाता है तो फिर बाइक को धक्का ले के जाते हैं पंचर की दुकान पर फिर पंचर बनवाते हैं है उसके बाद कभी वर्षा आ गया तो कभी ये नहर आ गया तो रुक रुकना पड़ेगा नहीं तो खतरा आ जाता है उसके बाद तो बाइक से पंचर से ज्यादा दूर ट्रेवल करने के लिए नहीं है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे हमको जल्दी पहुँचना है जल्दी करना है तो बाइक से ही जाएँगे अब ट्रेन से बैठेंगे फिर ट्रेन से पहुँचाएगा रात विरात को बाइक है अपना अपना बाइक पर बैठ कर चले जाते हैं जहाँ जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो गया जैसे पटना खगड़िया मंसूर ज़्यादा से ज़्यादा दूर उसके बाद पहले को पहले जब बाइक नहीं था तो बस से जाते थे ट्रेन से जाते थे बाइक हम नहीं सीखते थे तब अब बाइक सीख भी लिया है तो कहीं भी जाने का मन हुआ बाइक ले लेते हैं बाइक से चले जाते हैं पहले कहीं भी जाते थे तो बहुत दिक्कत होता था आज के ज़माने में देखिए बाइक है तो तेल भराते हैं अपन चल जाते हैं पहले ये कुछ नहीं था पहले हमको बाइक नहीं आता था तो तब से आदमी को कह कर भैया भैया चलिए चलिए तब भैया ले कर जाते थे जाते थे नहीं तो हम बैठे रहते थे अब बाइक आ गया है तो बाइक सीख लिया तो बाइक से जब मन तब मन जहाँ मन तहाँ चले जाते हैं पहले ये कुछ नहीं था अब बाइक आ गया है तो जहाँ जहाँ भी जाना हो तो चले जाते हैं कोई भी काम है तो चलते बाइक ले लेते चलते हैं सब्ज़ी अगर लेना है तो बाइक ले लेते हैं चले जाते हैं पहले कुछ नहीं था पहले साइकिल ही से जाते थे